आमी जेन्ना पावसा शेतां रोयता तेन्ना जेन्ना हवामान जर परिस्थितीचेर आदारून आसता जाचो मिर्गाचो पावस म्हणटा तेन्ना आमी चरी घालता चरी घालता आनीक वीस एकवीस दिसांनी तेजी हे कर रोप लायता आनीक रोप लायताना जर मदीत पावस बी गेलो आनी उदक बी सुकले जाल्यार आमी किद करता न्हंयचे उदक जर खंय आसता त्या जाग्यार मोटर लावन ते चरया उदक घालता आनीक कसो करून चरयो आमी वाचयता आनी इतले करून सुद्दां लास्ट हें कितें जाता आमी हे केले धान जालें सगळे जालें न्होवपा टायमार जेन्ना पावस पडटा आनी पावस पडून जर पिका नश्ट जाली जात् जाल्यार जात् आमी शक्यतो तीं कशें जाल्यार सांबाळून हँडल करपाची ट्राय करतात आनीक अशेंच तर चड पावस पडोन जर लास्ट जालीत जाल्यार मेन पर्याय म्हणटा आनीक आमी हे करता आमी एग्रीकल्चराक कळयता एग्रिकल्चराक कळयता आनीक ते मागीर कांय ते कितें नुकसाण भरपायी कितें आसता तें ते फॉर्म भरून घेता आनी कितें कितें थोडे कांय प्रमाणांत ते गोवरमेंट शेतकऱ्यांक सपोर्ट करता